सुपौल जिलामे कृषिके मुख्य उत्पाद धान गहुँम मकइ आ पटुआ इत्यादि अछि एहिठाम दलहनके भी खेती बहुत नीक ढ़ंगसँ से होयत अछि आ एकर सब्जीके खेतीमे भी सुपौल आगूँ अछि फसल सब प्रकारक एहिठाम लगाएल जाइत अछि परन्तु कुछ फसल जे बेशकीमती छै ओ एहिठाम नहि होयत अछि चूँकि एहिठुमका अधिकान्श जे भूमि ओ बाढ़संँ ग्रस्थित रहए छै लगभग सात महीना तऽ अखनो एहिठाम जे छै से पटवनके लेल मैक्सिमम किसान वर्षा पर ही निर्भर करए छथि सङ्गे पशुधनमे एहिठाम गाय गाय भैंस बकरी भेड़ ई सबके पालन बहुत नीकढ़ंगसँ सूअरके पालन होयत अछि आ सिंचाइ के लेल जे छै बिजलीके उपक्रम से भी आब सिंचाइ होय लागल लेकिन अखनो बेसी सिंचाई बारिश पर ही निर्भर करैत अछि प्राद्योगिकी क्षेत्रमे ई क्षेत्र बहुत पाछूँ अछि एहिठाम जगह जगह राइस मिल तऽ बैठल लेकिन नीक फ़ैक्ट्री जाहिमे एहिठुमका किसान आर मजदूर अपन गुजर कै सकथि अपन समानके सुरक्षित कए सकथि ओकर बहुत अभाव